आताच्या ह्या धगधगीच्या जिवनांत मानसीक भलायकी सांबाळप हे खूब गरजेचे जालां विचार केलो जाल्यार बऱ्यांच तेंपा पयली आपलें आंगाची भलायकी आपले शरीर निवळ राखप बरें राखप ताका खंयचेच दुयेंस जावपाक दिवप ना इतलेंच आशिल्ले पूण आता मानसीक भलायकी आता ही मानसीक भलायकेचो विचार भुरगेंपणांसाकूनच म्हणजे हो प्रस्न आयज शाळांतल्यानच न्हय कॉलेजिंतल्यान किंवां इतर समाजा भितर आपल्या समाजांक हो मोट्या प्रमाणांत दिसूंक लागलां अशें जे मानसीक भलायकेचें जे प्रस्न आसा तें प्रस्न सोडोवपा खातीर एक मोठी अवेरनेस आयज जावपाची गरज आसा खरें म्हणजे मानसीक भलायकी बरीं नाशिल्ल्यान एकादो भुरगो शाळेंत अभ्यासाक लक्ष घालूक शकना तो खंय तरी वेगळोच रावता किंवां शाळेंत शिकता आसतना तो लक्ष दिना ताचे दुर्लक्ष जाता अशें वेळाचेर ताच्या मनांत कितें चल्लां ताचो विचार जावप आनी ताचेर उपाय करून ताका ताजे लक्ष बऱ्या कडेन गुंतोवप ताका पॉजिटिव्ह मार्गाचेर हाडप हे सगळें करपा खातीर आयज काउंन्सिलर होय बी आयज शाळांनीं मानसीक दृश्ट्या विचार करपा खातीर हे गरज पडल्या आता एकादो भुरगो किंवां एकादो मनीस मानसीक भलायकेन बरो ना जाल्यार ताजे भितरलें तें कमीपण लिपोवन दवरप आनी समाजाक तें कळूंक जायना हेय बी कांय कडेन जाता अशें करप म्हळ्यार त्या भुरग्यांचे जावं त्या मनशाचें आमी आनीक नुकसान करतात आयज ह्या बदलत्या किंवां आमी धगधगीच्या जिवनांत जर पळयलें जाल्यार अशीं मानसीक भलायकी बिघडप हे स्वभावीक जालां अश्या वेळाचेर आयज ह्या मानसीक भलायकीचेर म्हणजे जशें वेगवेगळ्यां दुयेंसांचेर दोतोर उरतात तशेंच मानसीक भलायकी बरी उरची म्हण मानस शास्रज्ञ हे आयज खूब गरजेचे जाल्यात अश्या वेळार एखाद्या भुरग्यांन जावं किंवां मनशांन जावं मनांचेर घेतिल्लो ताण घरा कडेन ताच्यो ज्यो गरजो आसात त्यो भागोवप जालेना वा ताचे कडेन दुर्लक्ष जालें जाल्यार तो भुरगो समाजा भितर सारको वावुरना आनी अश्या वेळाचेर ताचे भितर ताच्या मनांत आशिल्लो हुस्को ताच्या मनांत आशिल्ले ताण हो पयस करपा खातीर ताची मानसीक भलायकी बरी जावपा खातीर विचार करप आनी विचार करपाकच जाय जाल्यारच आनीकय बऱ्योचश्यो समस्या ज्यो मुखार जातात त्यो जावंच्यो नात हाचो प्रयत्न हो जावपाकच जाय